مجھے سردی کا موسم بہت پسند ہے اس میں بہت ٹھنڈی پڑتی ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے اس میں گرم کپڑے پہنے جاتے ہیں اور گرم بستر اوڑھے جاتے ہیں اور گرم کھانے نہاری پائے بنائے جاتے ہیں اور بہت ہی بہت مزہ آتا ہے سردی کے دنوں میں ٹھنڈ کالے کی بات ہی کچھ اور ہے